खाना बनाने के लिए किन बर्तनों का उपयोग करना उपयोग करना चाहिए खाना बनाते समय कूकर कड़ाही पतीली ये सब चाहिए रोटी बनाने के लिए तावा चौका बेलना चिमटा ये सब चाहिए खाना कूकर में दाल बना लेंगे चावल बना लेंगे सब्जी बना लेंगे कड़ाही में पूड़ी छान लेंगे इतना सब तवा हटाते हैं तो रोटी बेलते हैं रोटी अच्छी होती है चिमटा से रोटी सेकेंगे तो हाथ नहीं जलेगा गिलास बर्तन में गिलास चाहिए प्लेट चाहिए छोटी कटोरी चाहिए चम्मच चाहिए ताकि कटोरी में सब्जी दे दें दाल दे दें चम्मच से कोई बच्चा खा लेगा गिलास में पानी पी लेंगे कोई दिक्कत ना होगा चावल अच्छे से बना लेंगे सब्जी कड़ाही में बनाएँगे उससे सब्जी और अच्छी होती है पतीली में दाल बनाएँगे धीमी धीमी आँच से गलती है तो वो भी दाल बहुत अच्छी होती है कूकर की दाल बहुत जल्दी हो जाती है पतीली की दाल धीमे धीमे गलती है तो बहुत चावल भी पतीली में बना लेंगे एक उबाल होगा उसको बंद कर देंगे धीमी धीमी आँच से चावल बनाएँगे वो बहुत अच्छा होगा सब्जी भी बहुत अच्छी कड़ाही में बनती है पानी पीते हैं कड़ाही जग चाहिए गिलास चाहिए उसको पानी पीने के लिए बच्चों को गिलास देना चाहिए ताकि आटा सानने के लिए थाली चाहिए बड़ी जिसमें आटा हम लोग गूंध लें आज कल के तो इतने अच्छे आ गए हैं मशीन मिलते हैं जिससे आटा हम लोग गूंधते हैं हाथ से नहीं गूंधना चाहिए आराम मिल जाता है गैस पे रोटी धीरे धीरे सेकते रहो हटाकर बहुत अच्छी फूली फूली रोटी होगी बाल्टी रखना चाहिए ताकि पानी भर लें बाल्टी में उसमें खाना बनाने में आपको सुविधा अच्छी होगी उसमें छोटा सा डब्बू डाल लें ताकि हाथ ना जाए बाल्टी में नाखून ना जाए उसमें पानी में एक छोटा डब्बू से सारा पानी लेके खाना बनाएँगे पलटा कलछुल ये सब अच्छी तरह से धोके दाल चावल में लगाना चाहिए उसको ढाकते रहिए ताकि मक्खी ओक्खी ना बैठे घर में किसी को कुछ ना हो प्लेट ओलेट अच्छे से साफ करके सबको रखना चाहिए किस